دس لاکھ دس ہزار دس لاکھ بیس ہزار دس لاکھ پچیس ہزار دس لاکھ تیس ہزار دس لاکھ چالیس ہزار دس لاکھ پچاس ہزار